जों जुनाद फिसियो जुनाद फिसिनायाव दा दैल्जां बोथोराव खसथ' मोनो जुनाद फिसिनायाव आरो मोसौ फिसिनायाव दैज्लां बोथोरनि थाखाय जों माइहुं हुंनानै दोनो फुंफ्राव एसे जाहोनो बा बेलासियाव जाहोनो आरो जोंहा माइ हाब्लाथाय मोजां जायो बिदिनो माइ हालाबाथाय मोजां जानोसै खानायफ्राव मोजां जाहैबाय गोबां दैज्लाङाव खसथ' मोनो मोसौखौथ खानाया आंनो खायो आरो बिदिनो एखनब्ला बबेयावबाफोर थांनाय जायोबा फिसाज्लाफोर खाना दोनो आरो अमा अमा फिसियो अमा फिसिनायबाबो जों गुन्दैखौनो होयो बिदिनो मुलि थुलिनि बेबहार खालामा जोंहा ओरैनो जोंनो लकेल जायगायावनो जायो जों गोजानावबो फानहरा बिदिनो मालायनि आबाद मोसौफ्रा एखनब्ला गनानै थायो मालायनि आबाद जाहैयो बियाव जाजाग्राफ्राबो दुखु मोनो आरो जोंहाबो बिदिनो गनानै थाबा दुखु मोननाय जायो आरो बिदिनो खानाय जायाखै मायाखै बेफोरबादि